हेलौ औ सोर जाखो ए बे स्कुलनि मास्टार नामा फोरोंगिरि ए मा मा जादों मा जादों औ ए औ औ औ पेरेन्ट ओम औ आत्सा माबादि माबादि अबस्थायाव दं दालाइ बिलाइ ओम ओम

ओम ओम औ ओम ओम आत्सा ओमफ्राय दा बेसे गोबाव जाखो बिलाय लोमजानाया माबानायालाय खयता खयतानिफ्राय ओ औ

औ औ औ ओमफ्राय फार्स्ट एइद दं ना गैया नोंथांमोनाव फार्स्ट एइद फार्स्ट एइद मुलि होनाय एसेसो दबथायनायनि औ ओमफ्राय दा बेखौ लायनांगौब्ला दा मा मा नियम दं ओम ओम ओम ओम ओम

आत्सा दा जेनेबा आं लायनोसै ओम ओमफ्राय दा औ औ आं लायनोसै जेनेबा दा बेखौ ओमफ्राय आंथ' दा न'आव लाबोनोसै औ